میں نے کچھ دن پہلے گودریج کی فریج لی تھی جو میں نے یہ سوچ کے لی تھی کہ مجھے بہت اچھی لگے گی لیکن وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے نہ ہی اس میں کولنگ ہے نہ وہ برف جماتی ہے نہ اس میں ٹھنڈک ہے نہ وہ لک وائز صحیح ہے بالکل بھی نی اچھی لگی مجھے وہ گودریج کی فریج